हमर सभके इलाकामे बहुत खेल खेलल जाइ छै जैसे कि गाँवमे सामा झिझिया ई सभ लोकके पारम्परिक खेल है जैसे सामाके खेल खेलल जाइ छै जे भाय लेल सब कहल जाइ छै गाँवमे सब भायके लम्बा उमरके लेल सामा खेलल जाइ छै लोक अपना यहाँ आइके सामा खेलै छै गीत गबै छै आरू चूड़ा कसारसँ अपन भायके लम्बी उमरके कामना करै छै ताकि हमरा घर परिवारमे धन ई सब हमेशासँ अच्छा रहै मतलब जादा रहै आओर हम खुश हमारा परिवार हमर परिवार खुश रहै ई सबके लेल ओ काम बहुत सारा खेला होइ छै जे अब धीरे धीरे खतम हो रहल अछि लेकिन लोक लोकल लोकके लेल ई सब अच्छा अछि गाँवमे मनोरञ्जनके ई सबसँ मनोरञ्जन होइ छै एक दूसरेसँ मिलैके मौका मिलै छै ई सब अच्छा होइ छै खेल खेलैके चाही लोकके गाँवके लोक हमेशा एकत्र होइ छै ई सबके बारेमे अपने गाँवके बारेमे ई सब जानि सकै छी ई सबके माध्यमसँ जानै छै खेल खेलनाइ बहुत जरुरी होइ छै खेल पारम्परिक खेल तऽ खेल कबड्डी ही ई सब ई सब अबै छै लेकिन हम सब गाँवसँ गाँवमे तऽ ई सबसँ अच्छा खेल झिझिया सामा आओर भी बहुत है कबड्डी ई सब खेलै छै लोक जे जे अच्छा होइ छै लोक ई सबके लेल मानल जाइ छै जे पुराने जमानेमे ई सब जेसब रहै उ सब बता गेलै जे ई सबसँ कुछ होइ छै लेकिन ई एक मनोरञ्जनके साधन है जेहिसँ लोकके गबै छै गीत गबै छै बैठिके घुमै छै एक दूसरेके बारेमे बात करै छै ई सब ठीक बात